जय झूलेलाल हा मैडम मूंखे पंजाह माण्हुनि खे न ॿाहिरि घुमाइणु फिराइणु लाइ वठी वञिणो आहे छाहे मूंखे पंहिंजी कंपनी आहे त माण्हू हाणे चवनि था असां खे थोरो असां खे ॿाहिरि घुमुणो फिरिणो आहे असां खे थोरो आरामु बि खपे असां खे त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो त मां पंहिंजे माण्हुनि खे मुंहिंजा माण्हू घटि में घटि पंजाह माण्हू आहिनि मूंखे उन्हनि खे घुमाइणु वठी वञिणो आहे हाणे मौसम किथे सुठो थो हले महाबलेश्वर सुठो आहे त हुन में पंजाह माण्हुनि जे लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो मतलबु वॾी बसि करिणी पवंदी या भाई अलॻि अलॻि माण्हुनि खे वञिणो पवंदो कीअं करिणो पवंदो मूंखे त उहे ए सी बसि आहिनि की न माना मतलबु बिना ए सी जी आहिनि अछा

अछा अछा हा त पोइ असां खे बसि में माना पंज छहनि कलाकनि में बि काई बि सहूलियत मिलंदी भाई किथे रस्ते ते किथे बसि बीहंदी या किथे माण्हुनि खे ॿाहिरि वॉशरूम वग़ैरह वञिणो आहे त

अछा अछा त हुते रूम सुठा आहिनि हुते हा त हुते होटल में माना मतलबु खाधो पाणी मतलबु चांहि वांहि सभु हाई टी आहे हुते

अछा अछा अछा हुते माना जेके हो घुमण जूं जेकियूं जॻहियूं आहिनि त हुन जे लाइ काई सहूलियत आहे असां भाई काई कार खणूं भाई जॻहि बि थोरी ॾिसी अचऊं पंहिंजे लेखे अछा उहा ई बसि घुमाईंदी जेका ए जेका तव्हां जी बसि आहे अछा त त तव्हां टोटल हिन जो पैकेज जो माना मतलबु तव्हां खे मूंखे डिटेल्स वग़ैरह तव्हां मोकिले सघंदा आहियो न आरामु सां भाई पंजाह माण्हुनि जो हा वॉट्सअप त मूंखे आहे हा वॉट्सअप आहे मूंखे त पोइ तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे वॉट्सअप ते तव्हां मूंखे डिटेल्स मोकिलियो पोइ मां तव्हां खे विच में ॿुधायां थी मां ठीकु आहे हा हा हा भाई ॿिए जुमें खां वठी जुमों छंछरु आरतवारु हा टे ॾींहं ठीकु आहे हा जय झूलेलाल